کھانا پکاتے پکاتے وقت میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے کبھی کھانے میں یا سالن میں نمک زیادہ ہوجاتا ہے کبھی بریانی بناتے وقت اس میں تیل زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر مرچ مصالحہ زیادہ ہو جاتا ہے اگر کھانے پکاتے وقت سالن میں اگر اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں آلو چھیل کر رکھ دینا چاہیے یا پھر کوئلہ کوئلہ رکھنا چاہیے اس طرح میں نے اگر اپنی غلطی ہو گئی ہے کھانا بناتے وقت تو میں نے اس میں اگر نمک زیادہ ہو گیا ہے تو آلو ابال کر آلو رکھ دیا ہے اسے آلو میں پورا نمک ابزرو ہو جاتا ہے یا پھر کوئلہ رکھ دینا چاہیے کھانا پکاتے وقت تو ہر کسی سے غلطی ہو ہی جاتی ہے میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے کھانا پکاتے پکاتے وقت کبھی کھانا گل گل جاتا ہے یا پھر چاول کبھی کچے رہ جاتے ہیں تو اس میں پانی ڈال کر اس کو میں صحیح کر لیتی ہوں اور کھانا پکاتے وقت بہت ہی احتیاط سے پکانا پڑتا ہے کہ کس میں کچھ یا کم یا زیادہ نا ہو جائے اس لیے احتیاط سے سنبھال کر کھانا پکانا چاہیے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو